ریچارج کی قیمت تین سو انچاس روپے ہے فائیو جی انلمیٹیڈ اس کی ہم کو رسید چاہیے تو میں اس کے لیے کمپنی سے سمپرک کروں گا کانٹیکٹ کروں گا اس کے لیے ہم کو جیو کے موبائل نمبر جیو کسٹمر کیئر سے مجھے بات کرنی پڑے گی اور وہ مجھے بتائیں گے کہ میرا ریچارج کا ریسیوونگ مجھے کیسے ملے گا اور اس کا ریسیوڈ ہم کو ملے گا تو پھر میں اس پہ دیکھ سکوں گا کہ میرا کتنے کا ریچارج ہے اور کتنے دنوں کا ریچارج تک چلے گا